अ' दङ आंहा गावनि थांखि बा मिजिं आंहा दङ जाय थांखि आरो मिजिंखौ लानानै दिनै हारियाव बा समाजाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद जायखौ होनो जों एफसुआव थानानै आङो हारि आरो जाथिनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङदा बेखौ लानानै बेजों लोगोसे आङो गावनि जे लाइफ गावनि जे इयुन संसारखौ दालांनो थाखाय बा संसार गावनि आथिङाव गाव आं गसंथानो थाखाय आङो आंनि जे बैसो थानायसिम बे बैसो समखौ लानानै आङो नाजागासिनो दं साख्रि बाख्रि फिसा फिसौब्लाबो बेखौ नाजासेआव आंनि जे नाजायनाय बे नाजानाया जाफुंसारोब्ला आं साख्रिखौ मावगोन आरो बेजों लोगोसे आंहा मोनसे जे थांखि दङ जे आंनि जे खाथि खाला जे आंनि समाज आरो हारि बे मोनसे आंहा सिबिलांनानै जे समाजनि हारिनि थाखाय खामानि मावनानै आंहा मोनसे अराय समनि थाखाय थैनानै थांजासिमाव अराय समनि थाखाय आङो मोनसे बिहोमा गालांनाय बा मोनसे मावनानै गालांनो थाखाय जे आंनि नाम आरो आंनि मावनाय दांनाया अराय समनि थाखाय थायो थालाङो आं थैनानै थांब्लाबो आंहाबो मोनसे खामानि मावनो हारि आरो समाजाव खाबु मोनदों आरो आं बे खाबुखौ लागोन आरो आं बेखौ नाजागासिनो दङ आरो आरो आं मावगासिनो बो दङ बेनि थाखायनो आङो बेनि थाखायनो आङो दा समाज आरो हारि आरो एबसुआव थानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै आङो बे खालामनिखौ मावगासिनो दं आरो गावनि आथिङाव गसंथानो थाखाय आङो गावनि नाजानायखौबो नाजागासिनो दं आरो खस्थ'बो खालामगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे जा आंखौ बियो जाय आंखौ थुलुंगा होदों बे जाबाय आंनि नाजानाय आरो आंनि जे मावनाय आंनि जे खामानि बेयाव थुलुंगा होनाया जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसु बेनो आंनि आंखौ थुलुंगा होनाया बेनो